हमारे घर हमारे यहाँ घटी हुई घटना जो प्राकृतिक घटना जैसे कि भूकंप या तो बाढ़ ये घटना हमें भी आज याद है याद है कि भूकंप जो आया था जो कि आज हम लोग बारहवीं क्लास में थे और भूकम्प आ रहा था ऐसा आया भूकंप की काफी क्षति किया अच्छे अच्छे घर गिर गए छतें गिर गईं पेड़ पाल उखड़ गए और बाढ़ बाढ़ के बारे में भी जानते हैं बाढ़ आया फसल नुकसान हो गई किसानों का फसल इतना नुकसान हो गया कि घर में कुछ भी अनाज घर में नहीं आया काफी क्षति बाढ़ आने से घर जो पुराने घर मिट्टी के घर जो की गिर गए जिसके घर गरीबों के यहाँ मढ़ई लगा था करकट लगा था वो भी गिर गए काफी जर्जर मकान वो भी गिर गए जो कि आज हमारा भूकंप और बाढ़ आने से इतना नुकसान हुआ कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं वो आपदा हमारे जीवन में कभी देखने को भी ना मिले जो कि जैसे कि बाढ़ और भूकंप के बारे में हम आप खुद नहीं चाहते कभी देखने को मिले आप